ए फ्रेसार्स देयाथ' जोंना दिनै नङा ए इसे वान उइखनि उनावसो जागोन ओमफ्रायो जोङो बेखायनो जोंनाव दा इसे सम दंबावयो नालाय बेखायनो जोङो जोंनि दान्स फ्रेखथिसखौहाय जोङो दा सारिथानिफ्राय लानोसै नामा बोथोराबो जोबोद गरम बेनि थाखायनो जोङो इसे बेलासि बेलासि आराम जानायनि सारिथासोनिफ्राय जोङो लानोसै दान्सखौहाय ओमफ्राय जोङो जोंनि दान्स ख्लासखौहाय बे फ्रेसार्स देयाव मोसानांगौनि थाखायनो जोङो बेखौनो लानोसै आरो जोङो एखस्रा बे ओरै दस्राखौहाय फोरोंथ'नाय जानाय नंला आरो बे जाय मेथाइखौ नोंसोरो बे फ्रेसार्स देयावहाय माबागोन मोसागोन फारथिसिफेथ खालामगोन जोङो बेखौनो फोरोंसै आरो दा बे वान उइखसोखौहाय ना मा होनो नोंसोरो मा सानो ए बेखायनो नोंसोरो गा दिनैनिफ्राय सारिथा बेफोर बायदियाव फैदो ओमफ्राय जोङो सारिथानिफ्राय फासथासिम बेफोर बायदि वान आवारखौहाय जोङो फ्रेखथिसखौ खालाम सिगोन आरो बे फ्रेसार्स देनि थाखाय बेबायदिनो नोङो नोंसोरनि लोगोफोरनोबो खिन्थानानै होदो सारिथानि इसे सिगां फैदो नोंसोरो ओमफ्रायो जोङो फ्रेखथिसखौ हाय सारिथा राइथनिफ्राय खालामसै आरो सारिथानि औ सारिथा सारिथानि इसे सिगां सौफैनाय खालामदो औ नोंनि लोगोफोरनो गासैनोबो खिन्थादो ओमफ्राय बिसोरखौबो सारिथानि सिगांनो सफैनो हो आरो गासैबो खेबसेनो स्रा जानाय बादि नङाबा उन सिगां फैयोबा माखासेया सिगां खालामग्रोबा उन सिगां जागोनना आनदाय लायगोन बेखायनो खेबसेनो फैनानैहाय माबा आरो बेबायदिनो खालामदो औ दे नोंसोरो दिनैनिफ्राय सारिथायावनो फैदो जों बे वान उइखखौ दस्रा ख्लास लाला बे माबा फ्रेसार्स देयाव मोसागोननि थाखायनो माबा फ्रेखथिसखौ खालामबाय थानोसै दे बिदिनो खोन्था हरदो गासिनोबो औ औ दे दे